सतनाम साखी मूंखे पंहिंजे गुरूअ ते ॾाढो नाज़ आहे छो त गुरूअ मूंखे इन लाइक़ु बणायो आहे मां इन लाइक़ु न हुयमि उन ई मूंखे सभु कुझु अहिड़ो ज्ञान ॾिनो आहे इन ई ग्रंथ ग्रंथ पढ़ण में या पाठ पढ़ण में या गुरू ग्रंथ साहब पढ़ण में सभु उन गुरूअ जी महिरबानी आहे उन ई मूंखे इन लाइक़ु बणायो आहे मूंखे ॾाढो पढ़ण में शौंक़ु थींदो आहे ऐं मूंखे गाइण जो बि शौंक़ु आहे छो त मूंखे भॼनु गाइण में माना अलॻि माना महिसूसु थींदो आहे ईअं लॻंदो आहे जीअं की गुरू मूं सां गॾु आहे गुरू मूं सां गॾु आहे ऐं मूंखे पढ़ाए रीडिंग में ॾाढो मनु लॻंदो आहे मूंखे ईअं त सिलाईअ में बि मनु लॻंदो आहे पर घटि उनमें मूंखे गुरूअ जी अहिड़ी महिरबानी आहिनि जंहिंजो मां हिकु थोरो बि न लाइ सघंदी आहियां न मान खे गुरू ग्रंथ जो अर्थ मूंखे पंहिंजे गुरूअ ई सेखारियो आहे उन ई मूंखे इन लाइक़ु बणायो आहे जो मां अॼु भागवंत रामायण इहो सभु मूंखे गुरूअ जे दरु तां ई सिखियाऊं मिलियूं आहिनि उन जे दौरु ते किथे कुझु मां उन जोर ते सम्झाए सघंदी ऐं मूंखे पंहिंजे गुरूअ ते ॾाढो नाज़ आहे